دلی کے روایتی فنون اور دستکاروں میں بہت پہلے سے ہی نقاشیوں کا کام ہوتا آ رہا ہے جیسے برتن مٹی کے برتن زیورات لکڑی پر ڈزائن یہ سب بہت پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں اور حالانکہ آج کا زمانہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اسے اور زیادہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے اسے اور زیادہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے نقاشی انٹرنیٹ کے دوارا اچھے سے اچھا ڈیزائن بنا دیتے ہیں اور اسی طرح لکڑیوں پر بھی ڈیزائن بنا دیتے ہیں برتن میں بھی اچھا اچھا ڈیزائن بناتے ہیں اور سونے کا بھی بہت سارے لوگ ڈیزائن بناتے ہیں آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے کافی ان کو مدد بھی ہو جاتی ہے اور وہ اچھے سے اچھے پیسے بھی کما لیتے ہیں اور اسی طرح بہت ساری آج کے دور میں تو ان کا بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے لکڑی پر ایک سے ایک ڈیزائن کرتے ہیں پی او پی بناتے ہیں ان کا ڈیزائن اچھے سے وہ انٹرنیٹ سے نکال بھی لیتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے ان کی اور اسی طرح دہلی ایسٹ میں بہت بہت پہلے سے ہی پورے ہندوستان میں سب سے بہت پہلے سے ہی چلتے آ رہے اور آگے بھی چلتا ہی رہے گا نقاشیوں کا کام اور ان میں ایک سے ایک ڈیزائن بھی بنا دیتے ہیں بہت ساری ڈیزائنیں جیسا جیسا ہم چاہیں گے ویسا وہ بنا دیتے ہیں نقاشی کرتے رہتے ہیں اس میں